बचत खाते खोलने से यह लाभ होता है उसमें अपनी सेविंग बचाके रखनी चाहिए सेविंग बचाके रखने से आदमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कभी अचानक में कभी कहीं ज़रूरत पड़ गई तो जो अपनी सेविंग होती है उससे काम चल जाता है हमारी सलाह हम ये सलाह देना चाहते हैं कि बचत खाता सबको खुलवाना चाहिए क खुलवाना चाहिए या ना एल आई सी में भी अपना बीमा करवा ले उससे भी बहुत लाभ है दुर्घटना में कभी जैसे मान लो बाय चांस किसी दुर्घटना हो गई या जिसका मान लो उसका रिस्क कवर मिल जाता है आगे के तुम्हारे जैसे बीवी बच्चे हैं उनको लाभ उसका मिलेगा मिलता है और प्लस ब्याज भी मिलता है अच्छा खासा वो घर में पैसा रखना भी नहीं चाहिए घर में रखोगे तो वो पैसा धीरे धीरे खर्च होता रहता है वो मान लो सौ रुपए कमाओ तो उसमें अस्सी ज़रूर बचाने की कोशिश की जाए इससे ये होगा अस अस्सी बचाओगे तो अस्सी में बीस खर्च कर लो अस्सी बचा लोगे तो मान लो कभी शादी है या कोई इमरजेंसी में कोई बीमार होगा या नाते रिश्तेदारी में किसी ज़रूरत पड़ गई वो तो तुम खुद दे सकते हो वो मांगने पे किसी से ले तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुमको कोई पैसा नहीं मिलता ना कोई देता ही है इसलिए अपनी सेविंग बचाके रखने चाहिए और एकाउंट या और आजकल के नहीं तो मान लो ज़ीरो बैलेंस है एकाउंट खोलता है खोल रहा है तो उसमें मतलब ज़ीरो की बैलेंस से खाता खोल लूँ खुलवाने में भी कोई वो नहीं है पैसा ना है तब भी चाहे बच्चा हो चाहे जो कु जो बुज़ुर्ग हों चाहे लेडीज़ हों चा हर आदमी को अपना बचत खाता खुलवाना चाहिए बचत खाते से और भी कई तरीके के लाभ मिलते हैं आर डी का वो फिक्स आ फिक्स डिपॉज़िट में डाल डबल बेनिफिट में दस साल के आप डालेंगे दूसरा जमा करेंगे तो बीस हज़ार रुपए मिल जाएगा डबल बेनिफिट में तो उससे ये है घर पे दस हज़ार रखेंगे दस साल में तो कुछ उसका लाभ नहीं मिलेगा और अगर मान लो एकाउंट में आप फिक्स डिपोज़िट में जमा करते हैं तो दूना पैसा भी मिलेगा यही है यही एल आई सी में भी है मान लो फिक्स एकदम से फिक्स उसमें करिए फिक्स उसमें फिक्स डिपॉजिट में करिए फिक्स डिपॉजिट में एल आई सी में भी फिक्स डिपॉजिट में भी एकदम से पैसा जमा करो इसका और भी रहता है प्रेस ब्याज तो उस दुगुना उसमें भी मिलता है यह है उसमें दु वो भी दस साल के लिए होता है और प्लस साथ में रिस्क कवर भी होता है मान लो कोई बाय चांस कोई जैसे मान लो घटना घट गई तो उसका पैसा दुगुना करके मिलता है और एक लाख रुपए का रिस्क बीमा है तो एक लाख रुपए तुरंत मिलता है मिल जाएगा रिस्क कवर पे बगैर क़िस्त जमा किए ये सब फ़ायदे होते है रिस्क कवर में बाकी हर हमारी सलाह ये है कि हर बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे लेडीज़ हों सबको अपना सेविंग एकाउंट खुलवाना चाहिए ये एल आई सी में अपनी लाइफ़ एन्सोरेन्स ले लेन लेनी चाहिए